اگر دوسروں کو میرا بنایا ہوا کھانا بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے اور وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ اسے کیسے بنائے یا کیسے تو میں ان کو بتاتی ہوں میں ان کو پورا پورا شروع سے اور آخر تک بتاتی ہوں تاکہ انہیں بہت اچھے سے سمجھ میں آئیں اور اگر وہ اسے بنائیں اپنے گھر پر تو وہ بالکل اچھا بنے بالکل بھی جیسے میں نے بنایا ہے تو میں شروعات سے بتاتی ہوں جیسے مان لیجیے میں نے چکن بنایا اور تو میں انہیں بتاؤں گی کہ سب سے پہلے ایک کلو چکن لے لیں اس کو اچھے سے واش کر لیں اس میں کتنا مسالہ جائے گا سب بتاتی ہوں جیسے ایک چمچ ایک چمچ نمک آدھا چمچ مرچ اور ہلدی یہ سب مسالے لیں اور کتنا دھنیا پڑے گا کتنا مرچا پڑے گا کتنا لہسن ادرک کا پیسٹ پڑے گا ساری چیزیں ایک دم ڈیٹیل میں بتاتی ہوں اس کے بعد اس کو کیسے پکانا ہے کتنی دیر رکھنا ہے کیسے فرائی کرنا ہے اور کیسے مسالہ ڈالنا ہے کیسے اسے بھوننا ہے اور کتنی دیر تک پکانا ہے کتنی دیر میں وہ گل جائے گا اور کتنی دیر کھلا پکانا ہے کتنی دیر بند پکانا ہے اور کتنی آنچ پر پکانا ہے دھیمی آنچ پر پکانا ہے کب تیز آنچ پر پکانا ہے اور اس میں کب دہی مکس کرنا ہے پکنے کے بعد کیا ڈالنا ہے اور بیچ میں جب وہ پک رہا ہو تب کیا کرنا ہے تب ڈالنا ہیں یا نہیں ڈالنا ہیں بالکل شروع سے لے کے آخر تک میں اس کو بتاؤں گی تاکہ جو اس کی ریسیپی ہے وہ خراب نہ ہو جس طرح اس نے میرے کھانے کی تعریف کری ہے اگر وہ بنائیں تو اس کے بھی کھانے کی تعریف ہونی چاہیے تو اس طرح میں اپنی ہی ترکیبیں اس کو بتاؤں گی